नमस्ते सर और कैसे हो और घर में सब ठीक ठाक अच्छा अच्छा

हाँ हमारे पास बनता है हमारे पास कारीगर लगे हैं अच्छा अच्छा ख़र्चा बीस हज़ार का हो जाएगा बीस हज़ार का आएगा अच्छा अच्छा लेकिन महंगाई है सब कारीगर लेते हैं और यह है मतलब हर चीज़ की तो महंगाई है तो महंगा पड़ेगा ही सही अब सही क्या मतलब महंगाई इतनी है क्या करें मतलब इतने कारीगर लेते हैं तो और उसमें भी वह हो जाता है हमको भी देना पड़ता है ख़र्चा यह अधिक है

वैसे भी काम एतना बहुत आता है यह सब सिलाई वाला यह सब यह सब ड्रे ड्रेस बहुत बन रहे हैं ना हाँ थोक में बहुत बनते हैं तो इस समय बहुत काम आ रहा है